हाँ मैंने कई बार वैकल्पिक रनिंग आजमाई है स्प्रिंगटिंग में एक रनर को दौड़ते समय अपनी अधिकतम गति बनाए रखने की आवश्यकता होती है स्प्रिंगटिंग एक्सरसाइज का एक एन एग्रोविक रूप है और इसे कहते हैं समय बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है छोटी दूरी तय करने के लिए स्प्रिंग स्प्रिंग का करना सबसे अच्छा है स्प्रिंग जैसे सौ मीटर दो सौ मीटर चार सौ मीटर की दौड़ होती है ओलंपिक खेल में सबसे अधिक ध्यान आकर्सित करने वाली स्पर्धा की बात है तो इसमें सौ दो सौ मीटर चार सौ मीटर की दूरी होती है और सभी की निगाहें फिनिश लाइन की तरफ होती हैं सभी लोग फिनिश लाइन की तरफ देखते हैं और रनर की ओर कौन जीतता है सबसे वैकल्पिक है यह और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए दौड़ से रक्तचाप एच डी एल कोलेष्ट्रोल रक्त सर्करा संवेदनशीलता में सुधार यह आपकी विश्राम हृदय गति को भी कम करता है जो आपके समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस का महत्वपूर्ण संकेतक है आपका हृदय गति जितनी कम होगी आपकी हृदय गति उतनी ही अधिक कुशल और स्वास्थ्य होगी जिससे हमारा शरीर फिट और स्वास्थ्य रहेगा